खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहर रसगुलो लोलो माजून पतीशो चौथो सतपुड़ा माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरुनि जो हलवो पटाटनि जो हलवो जलेबी ॾोहड़ मिठो सम्बोसो लोलो कराची हलवो साटा